ہاں جی سر جی سر بالکل

اوکے سر مل جائیں گے جی سر اوکے سر ٹھیک ہے سر

ٹھیک ہے سر سر کی بورڈ ماؤس بھی چاہیے جی سر اوکے سر تھی ایل ای ڈی سر آٹھ ہزار کے اندر اندر سر تھوڑا سا بجٹ بڑھائیں تو اور اچھی مل جائے گی سر لگ بھگ کوئی ساڑھے ساڑھے نو ہزار کے آس پاس کریں سر چلیے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر میں آپ کو دکھا دوں گا اس کو ایک بار ٹھیک ہے نا تو وہ کرا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے سر کرا دیں گے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اللہ